हलो हा किथे हरि ओम श हरि ओम केक वारा पिया ॻाल्हायो हरि ओम आइसक्रीम वारा हा अच्छा छाकणि त हा ब मुंहिजो पुटु आहे न उनजो बर्डे आहे हा त मूंखे आइसक्रीम केक खपनि ॿ हिक त वनिला वारो खपे ऐं हिक हैवमोर वारो जे को ईंदो आहे न केक आइसक्रीम केक उहो खपे ऐं ॾह चॉकलेट केक खपनि चॉकलेट केक हीअ वारा आइसक्रीम खपनि हा छो की इनजा दोस्त वोस्त सभु ईंदा न त उन हिसाब सां थोरो हा तव्हां थोरो सुठे नमुने न हिनजो बर्डे अथस ॿ ॾींहनि खां पोइ अथस बर्डे मां तव्हांखे बुकिंग इन करे कराया पई भई तव्हांखे न जीअं ॼाण हुजे की भई केक तव्हां फ़्रेश मिलनि तव्हांजो माल फ़्रेश अथव न हा हा छो की वरी हा हा हा हा अच्छा यारहें ताणी खुलियलु हूंदो अथव त हा असां साढे ॾह जे आस पास वठी वेंदासीं छो की पोइ राति जो ॿारहें बजे असां केक वेक कटंदासीं न त भले हा फ़्रिज में रखी छॾंदासीं कोई वांदो न ईंदो हा हा त तव्हांजो नालो जाम ॿुधो न आइसक्रीम भई ॾाढी सुठी अथव तव्हांजी केक सुठा अथव त मां चयो भले हितां था घुरायूं मुंहिंजो पुटु बि चए पियो हरि ओम वारे जा सुठा आहिनि हा ठीकु आहे हितां ई था घुरायूं हा त

हा त हिनजो तव्हां हिनजो अघि ॿुधाईंदा मूंखे घणो कहिड़ो अघि थींदो अधि किले जे हिसाब सां वेनिला वारे जो अच्छा ऐं हैवमोर वारे जो साढा चारि सौ हा भले ठीकु आ मां तव्हांखे पैसा मोकिले छॾदीमाव ॾई वेंदो पाण कैश ऐं ॾह चॉकलेट आइस्क्रीम विझी ॾिजोन ऐं ॿ अधि अधि किले जा केक हा हा मुहिंजो नालो लिखी छॾियो भले तव्हां भले मुहिंजो ना हा हा हा हीअंर छा मुंहिंजो पुट आयो कोन्ह अचे मां पोइ उनखे ॻाल्हि कयांस पोइ तव्हां तव्हां दुकान ख़बर अथस उनखे पाणे ॾिसी वठी वेंदा न हा हा हा ठीकु आहे सुठो हूंदो त असां पाण हू खाईंदा त पाण ई पुछंदा सुठी शइ लॻे थी त हर को पुछंदो ई न भई किथां आंदी अथव त हा हर को पु मां अच्छा अच्छा ॿ टे पार्टियुनि में वियासीं न त हीअ केक खादोसीं त पुछियोसी उन्हनि खां हुननि चयो असां हरि ओम वारे खां घुरायो आ तॾेहिं असांखे ॼ ख़बर पई त तव्हां एॾा सुठा केक हा हा हा हा हा हा हा हा हा न न नालो ॿुधो न सुठो हो अच्छा कसाटा रखंदा आहियो हा अच्छा चॉकलेटी वग़ैरह सभु रखंदा आहियो अच्छा अच्छा हा सुठो न पाण असांखे ख़बर पई हा उहेई मुंहिंजे पुट चयई मम्मी हाणे इअ बि निकता अथई मूं चयो हल तुंहिंजो बर्डे ईंदो त पाण ही कटंदासीं पाण हा ॿार ख़ुशि था थी वञनि ॿिया कुझु हा ॿार बि ख़ुशि थी वेंदा न न्यूं आइटम ॾिसंदा त हा हा हा हा हा सही ॻाल्हि आहे ॿियो हा हा बुकिंग करे छॾियो हा चओ त असां पैसा कैश मोकिले न त पेटीएम करे छॾियां हूं हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा भले हा हरि ओम हरि ओम हा